जों जेब्ला बिजिनेस मावो अब्ला जोंहा रांनि गोनांथि दं जों रां गैयाबा बिजिनेसखौ मावनो हाया बिनिखायनो जों गिदिर बिजिनेसखौ मावालाबासेनो जों फिसा बिजिनेस निफ्राय आरामब' खालामनानै जेरै माइ गय फाथो बेफोरखौ जों बाजाराव थांनानै बायनानै जोङो बिखौ आरो एसे बांसिनाव फाननानै जों बेनिफ्राय थाइसे थाइनै लाब खालामनो हायो बे लाबखौनो दिनै एसे गाबोन एसे जुदि नोंहा खालामबाय थायोब्ला नों बाजार खनफ्रामबो बेरायनानै मावोबा नोंहा एसे थाखा फैगोन मुलाम्फा जागोन बे मुलाम्फा जायोबा नों माहाजोन देरलांगोन लासैनो मानो होनबा जेसेबां बा मुलाम्फा खालामगोन नों बिजिनेसआ एसेबां देरलांगोन जोंहा बिजनेस देरनायनि बेलायाव जों बहुथ रोखोम बिजनेस गेलेनो हायो जेरै दखान हार्डवार बाइदिसिनाखौबो जों होनानै दिनै एसे गाबोन एसे सामफ्रामबो जोङो माबानानै दखानखौ फेदेरलांनो हायो बेनि थाखायनो रांनि गोनांथि रांखौ मोजां रोखोमै बाहायनो रोंनांगौ आरो नोंहा मोजांथार सेनेल थानांगौ जेरै नों बायबाय आरो नोंहा फानफिननायनि थाखाय मोनसे माबा थानां जायगा थानांगौ बे जायगायाव नों हैनो हानांगोन अब्लासो नों बायनायनिफ्राय एसे नों बारा मोनगोन होनब्लासो नोंहा लाफ जागोन लाफ जाबासो मानि बिजिनेसआ देरलांगोन मानो होनोबा बे रां गैया